त मूंखे मोटर साइकिल हलाइण जो शोक़ु नंढपण खां आहे ऐं मुंहिंजा दोस्त वग़ैरहनि खे पिणु इम्पोटेड बाइकियूं आहिनि उन मोटर साइकलुनि ते असां परे परे घुमणु वेंदा रहंदा आहियूं कॾहिं माथिरान त कॾहिं लुनावला कॾैं इगतपुरी अऊं जीअं बारिश जो मौसम ईंदो आहे ट्रैकिंग चालू थींदी आहे त असीं हिननि सभिनी स्थाननि ते वञी ॾाढो आनंद मारींदा आहियूं हूअं त असांजो शेड्यूल तमामु बिज़ी आहे पर संडे जे ॾींहुं या कंहिं त्योहार जे छुटीअ जे ॾींहुं असां हुते हुन जो पिणु आनंद वठंदा आहियूं ऐं पंहिंजे बिजी शेड्यूल मां हुन जो वक़्तु कढंदा आहियूं छोजो ज़िंदगी भॻिवान हिकड़ी ॾिनी आहे असांखे बि खुली ज़िंदगी जीअण खपे ऐं उन जो आनंद मारणु खपे